نوزائیدہ بچے کے لیے اس کے پہلے سال کے دوران مختلف رسومات مختلف ثقافتوں علاقوں اور مذاہب کے مطابق ادا کی جاتی ہے ذیل میں چند عام رسومات کا ذکر کیا گیا ہے جو اکثر مسلمان گھرانوں میں انجام دی جاتی ہے اذان اور اقامت بچے کی پیدائش کے فوراً بات والد یا بزرگ مرد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کا نام ہو تحنیک یہ سنت عمل ہے جس میں کسی نیک اور پرہیزگار شخص کے ہاتھوں کھجور یا شہد بچے کے منہ میں لگایا جاتا ہے عقیقہ عموماً ساتویں دن بچے کی طرف سے جانور لڑکے کے لیے دو بکرے لڑکی کے لیے ایک بکرا قربان کیا جاتا ہے اور اس گوشت کو عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جاتا ہے بال منڈوانا ساتویں دن بچے کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور ان کا وزن چاندی یا اس کے برابر صدقہ کیا جاتا ہے نام رکھنا بچے کا اسلامی اور خوبصورت نام رکھا جاتا ہے یہ عمل پیدائش کے فوراً بات یا عقیقے کے دن بھی کیا جا سکتا ہے ختنہ سنت کرانا لڑکوں کو لڑکوں کی ختنہ ایک اہم سنت ہے جو بعض اوقات پہلے مہینے میں یا بعاد میں کی جاتی ہے پہلے سالگرہ کچھ گھرانے پہلے سالگرہ کے موقع پر دعا صدقہ اور خوشی مناتے ہیں اگرچہ یہ مذہبی نہیں بلکہ سماجی روایت ہیں اگر آپ کسی خاص ثقافت یا ملک کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو براہ کرر وضاحت کریں